हाँ जी आप ट्रेवेल एजेंसी से बात कर रहे हैं हमको गाड़ी बुक करानी थी इंदौर में मुझे सात लोगों की गाड़ी चाहिए थी मुझे अभी चाहिए हो पाएगा क्या मुझे सास बहू हाँ जी मुझे सास बहू टेम्पल पर करानी है वह सात सीटर है क्या हाँ चार बड़े हैं और तीन बच्चे हैं हो पाएगा क्या में सेवेन सीटर तो होगी नहीं आप इनोवा हो पाएगी क्या मे को आधे घंटे से चाहिए कितना क्या पैसे लगेंगे ज़्यादा महँगा नहीं पड़ेगा क्योंकि मुझे आप एक बार क्योंकि मुझे वहाँ पर रहने खाने का भी आपसे ही पूछना है कि जब उस टेम्पल के आज़ू बाज़ू कुछ हो अगर होटल वग़ैरह तो मुझे सात लोगों के ही रुकने वग़ैरह की अगर आप थोड़ी जानकारी दे पाएँ थोड़ा कम हो पाएगा अगर आप हर इंसान का आठ सौ भी लें हाँ जी मैं आपको पता भेज देती हूँ उस पते में आप आधे घंटे से अगर आते हैं हम आपको बाहर ही मिल जाएँगे नीली वाली भेज दीजिए आप मुझे अपना व्हाट्स ऐप नंबर बता दीजिए फिर मैं उस पर आपको अपना सारा पता भेज दूँगी जी शुक्रिया